आंनि ओनसोलनि माखासे दोरोङारि गेलेग्राफ्रानो जादों मेन गेलेग्रायानो जाबाय फुटबल मानोना जोङो फुटबलखौ गामिनि मोनसे फिल्ड एबा फोथाराव बुट जुथा गाननानै गेलेनाय जायो खाथिफ्राव जेबो स्टुडियाम गैयैनि जाहोनाव जोङो जोंनि गामिनि मोनसे फिसा फिल्ड एबा फोथारावनो फोथारावनो बे फुटबलखौ दोरोङारि हिसाबै गामिनि गासैबो मा सुबुंफोरानो बे फुटबलखौ गेलेनाय जायो जेबो सुबिदा गैयै आरो जेबो हान सुबिदा मोनैनि थाखाय जोङो जोंनि जायगानि खाथिनि फिसा फिल्ड दं एबा फोथारावनो दोरोङारि गेलेग्रा होननानै बुङोब्ला फुटबल हिसाबैनो जोङो गेलेनाय जायो गेलेनाय जायो आरो बिनि अनगायै जोङो दोरोङारि गेलेग्रा जेबो गुबुन खेला गेलेनाय जाया खालि जोङो बांसिनै ओनसोलनि ओनसोलनि हिसाबै गामिनि गासैबो सुबुंफोरानो दोरोङारि समाजनि मोनसे नियम बायदि हिसाबैल' जोङो खालि बे फुटबलखौनो दोरोङारि हिसाबै गेलेनाय जायो नाथाय जोङो क्रिकेट काबादि कुकि बेफोरखौ जों गेलेनाय जाया गोजां बोथोरनि समाव जोङो भलिबल बेफोरखौबो गेलेनाय जायो नाथाय जोङो दस्राफोरखौ गेलेनाय जाया दोरोङारि ओनसोलनि गेलेग्रा हिसाबै जोङो फुटबल भलिबल बेफोरखौनो बांसिनै मैखोमै गेलेनाय जायो